भारत में समय समय पर वैज्ञानिकों ने जन्म लिया तथा भारत को आगे विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और नई नई खोजों के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत का डंका बजाने का काम किया है यदि हम बात करें ए पी जे अब्दुल कलाम जी की तो उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और वो भारत के ग्यारवे राष्ट्रपति भी रहे हैं एक वैज्ञानिक के साथ एक अच्छे और नागरिक के रूप में उन्होंने अपने आप को को स्थापित करने का प्रयास किया है तथा उन्होंने जन सामान्य से लेकर विदेश स्तर तक अपनी पहचान को स्थापित करने का काम किया है जब भारत के भारत की भारत को इस लायक नहीं समझा जाता था कि इस प्रकार की प्रयोग किए जा सकें तब वो ए पी जे अब्दुल कलाम की वजह से भारत में विश्व स्तर पर अपना मिसाइल का प्रयोग करके विश्व स्तर पे एक भारत को नई पहचान देने का प्रयास किया और इसके साथ ही भारत में अन्य कई वैज्ञानिक पैदा हुए हैं